बात मूल की हो तो हम अपने सनातन धर्म के हैं तो सनातन धर्म हिन्दू धर्म जो कि सब से प्राचीन धर्म है इसके लिए किसी इतिहास की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन प्राचीन समय में कुछ नए धर्मों की उत्पत्ति हुई जिस में शिवाजी जैसे शिवाजी महाराज जैसे लोग है जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत से युद्ध लड़े और बहुत जगह पर उन्होंने अपने धर्म के प्रचार भी किए तो हमें शिवाजी महाराज पर बहुत ही गर्व है